हँ कहलहुँ हम गायत्री हम मुजफ्फरपुर जिलामे कनि घूमऽ एनहुँ हँ अहाँ जगहके नाम बताउ जे कहाँ बढ़िआँ जगह छै मुझफ्फरपुरमे घूमऽ बला अच्छे अच्छा हँ हँ हम कोनो बढ़िआँ ती भगवानके स्थान हो बढ़िआँ से बढ़िआँ कोनो पारक हो तऽ हम घूमऽ चाहैत छी हमरा तऽ नहि देखल अइ अहाँ कनि देखा कऽ कनी देखा दी फलना जगह बढ़िआँ छै ओतऽ हम घूमऽ चाहैत छी हँ हूँ हूँ अच्छा हूँ हूँ हूँ दह हूँ हँ सबसँ बढ़िआँ स्थान कोन छै जहाँ हम हँ अच्छा

हँ मुझफ्फरपुरमे हम रेलवे स्टेशन लग छी हँ हँ अच्छे टावरके पास ओ तऽ अहाँ हँ ओह हँ ओतऽ हम भेट भऽ जाएब हमरा अच्छा ठीक छै हँ हँ ओतऽसँ तऽ कनिके भाड़ा छै कोनो बेसी नहि छै ओतऽसँ हूँ हूँ हूँ हँ हँ हँ हँ हँ हे घूमऽ के अइ हमरा कनि बढ़िआँ स्थान पर घूमके अइ देखऽक अछि सब जेकि की छै मुझफ्फरपुरमे हँ हँ अच्छा हँ ई सब दूर दूर छै की लगे लग छै ई सब हँ हँ हँ ठीक छै तऽ देखैत छियै केना की अछि तऽ हम अहाँकेँ फोन करैत छी ठीक छै राखू हँ ठीक छै तऽ